कॉमेडी वीडियो देखऽमे बढ़िआँ लगै छै जेनामे गेल मनि बिराजके आओर ढ़ोलबावला सभमे रङ्ग बिरङ्गके कलाकार सभ रहै छै ओइ सभ बहुत रङ्गके कार्यक्रम सभ करै छै कॉमेडी सभ बनबै छै आओर मनोरञ्जनमे भऽ गेल अहाँके आर्केस्टा तार्केस्टा जागरण सभ होइ छै मेला सभ लगै छै गाँवमे ओइ सभमे आओर खाना सभ रङ्ग बिरङ्गके खाइमे मजा अबै छै जेनामे भोज भातमे सेहो मजा अबै छै रस्तामे जाइ ताइमे आओर मेलामे अहाँके मेला लगै छै काली पूजा दुर्गापूजा ई सभमे अहाँके रङ्ग बिरङ्ग के मेला देखऽके मिलत आओर पढ़ाइ लिखाइमे सेहो बढ़िआँ अबै छै मजा अहाँके जेना भऽ गेल कोनो मन्दिर घुमऽ जाइके अइ दरभंगा तरभंगा तऽ ओइ सभमे घुमऽमे माने बढ़िआँ लगै छै सेहो आओर अहाँके जेना कोनो मन्दिर गरीबनाथ भऽ गेल आओर श्यामा मन्दिर भऽ गेल अइ सभमे देखऽमे बढ़िआँ मजा अबै छै

हूँ